हॅलो भारत गॅस सिलिंडराक फोन लागला न्हय आमी भारत गॅसचो सिलिंडर बूक केल्लो पूण आमी आउट ऑफ स्टेशन आसा त्या खातीर तुमी तो मातसो कॅन्सल करात म्हजो नंबर आसा वन टू थ्री फोर सिक्स सेवॅन एट नायन थँक्यू